संनायनि सिगां आं बारा खराखौबो सुखानानै सामब्रान पियाज हायो आरो जिरा देयो सामब्राम गुफुर देयो आरो बेनि उनाव मस्लाफोरखौ रेदि खालामनानै लाखायो आरो बेदरखौ सुनानै आरो जेब्ला ज' दोनो आरो थावखौ होयो थावखौ होनानै सामब्रामखौ होयो आरो बानलुखौ होयो बेनि उनावसो बेदरखौ होनाय जायो बेदरखौ होनानै आं मोजां एउनानै आरो बेदरनि दैखौ ओंखार होखांनानैसो सामब्राम गुफुर जिरा मस्ला बेखौ होनानै नै मिनिटसो दोनबावनानै आरो खोबहाबनानै दोनो आरो बेनि उनावसो आङो दैखौ होयो जेब्ला दैखौ होयो बेदरखौ लोमजासे होनानै दैखौ होनानै गोदौ होबाय थायो आरो बेनि उनाव खोबहाबना दोनो जेब्ला मोनहां मोनहां जायो अब्ला नोरसिं बिलाइखौ एसे होदेरनानै संब्ला ओंख्रिया बिराद गोथाव जायो आरो जेब्ला नों दैया रानो अब्लानो आं ओंख्रिखौ खांनाय जायो आरो सानसेखालि समाव ओरैबादि गोथाव जाबाय आं संनाया बेखौनो आंनि लोगोफोरा बुङो जे नोङो गोथाव संथारो नोंनो बानाय बेदरखौ नोंनो सं ओंख्रिखौ बिदि बुंलायो एसेनोसै